जी मेरी खण्डेल हाँ हो रही है बताइए क्या सामान चाहिए आपको ज

आपको रजिस्टर चाहिए कितने पेज के रजिस्टर चाहिए आपको

दो सौ पेज के रजिस्टर चाहिए आपको हाँ हाँ ठीक है फ़ोटो वाले आप फ़ोटो दे दीजिए हम बनवा देंगे

हाँ ठीक है बन जाएगा जी हाँ हाँ हाँ ठीक है मिल जाएगा

नया सामान तो बहुत सारा अभी नया सामान आया है फ़ोल्डर्स आए हैं मेरे पास ना डॉक्यूमेंट फोल्डर है और स्टिकर्स वगैरह आए हैं और कुछ गेम्स वगैरह भी आए हैं बताइए क्या चाहिए

पेन बहुत सारे हैं सब तरह के आए हुए हैं पार्कर के भी आए हैं अभी नए दो पार्कर पेन दे देते हैं आपको

हाँ हाईलाइटर भी रखे हैं सब कलर के हैं

ठीक है कितने चाहिए आपको हाँ हाँ मिल जाएगा जी

हाँ ठीक है

और मेरे पास फ़ोल्डर आए हैं अभी तो

हाँ ठीक है दे देते हैं निकाल निकलवा दूँ मैं यह सारा सामान आपका

ठीक है तो फिर मैं लिख लेती हूँ है न आपको क्या क्या सामान चाहिए आप मुझे लिखवा दीजिए

हाँ दो पारकर पेन ठीक है और बताइए

दो ब्रश पेन का आपका पच्चीस वाला सेट हाँजी हो गया और बताइए कुछ रजिस्टर बोल रहे थे आप रजिस्टर निकलवाने हैं

वह अलग पाँच पाँच रुपये वाले का दो बंडल

हाँजी और और बताइए जी बिल बना दूँ मैं फिर

अच्छा बड़े छोटे

अच्छा आपके दो बड़े स्टेप्लर पिन हो है ना दो बड़े स्टेप्लर और एक छोटा स्टेप्लर है ना ठीक है जी यह भी हो गया हाँ हाँ रिम रिम आपको रिम चहिए हाँ जी कितने निकलवा दें रिम

अच्छी तो जी देखिए सभी अच्छी हैं अपनी तो सारी बढ़िया आ रही है रिम तो

हाँ जे के की बढ़िया है सबसे अभी तो नंबर वन वह ही चल रही है वो ही रखी है हमारे पास

दो कितने दे दूँ दो पैकेट

दो पैकेट रिम के निकलवा देते हैं ठीक है हाँ कौन सा साइज चाहिए आपको

ए फ़ोर साइज ठीक है आपका ए फ़ोर साइज का भी हो गया है ना ठीक है

आप आ जाओ जी एक घंटे में आ जाओ आप हाँ जी ठीक है है ना ठीक है हम एक घंटे में आते हैं है न ठीक है ओके धन्यवाद